हैलो में में उधमपुर दा बोल्लै नीं ते मेरी हाबी ऐ डांस करना ते डांस दे जेह्ड़े रिलेटेड ऐ ओह् मिकी ज़्यादा ते नीं पता लेकिन मिकी हां थोह्ड़ी चीजें दे बारे पता कि इस कल्चर दे बिच्च एह् ड्रेसेस पाई जंदियां ते जियां पंजाबी कल्चर होई गेआ ते उं'दा डांस होंदा पंजाबी ते ओह्दे बिच्च सलवार होई गेई ते सलवार सूट होई गेआ हैना ते कन्नै कनारी आह्ला दुपट्टा ते एह् पंजाबी डांस बिच्च करदे न ते कन्नै परांदा होई गेआ ते फ्ही दूआ मिकी पता ऐ कि जेह्ड़ा एह् डोगरी कल्चर ऐ साढ़ा पजामा कुर्ता पाना ते कन्नै कनारी आह्ला दुपट्टा लैना सिर उप्पर ते एह् ते फ्ही त्रीआ आई गेआ साढ़ा जेह्ड़ा वेस्टर्न ऐ जेह्ड़ा उत्थै वेस्टर्न कल्चर ऐ पैंट टाप पाना ते फ्ही वेस्टर्न च ओह् जेह्ड़े इंटरनैशनल मतलब बाह्र जेह्ड़ियां कंट्रियां न ते उं'दे च डांस मे दिक्खे दा कि शार्ट शार्ट फ्रॉक्स पाई दियां होन्दियां ओह् उं'दी ड्रेस होंदी ते होर मिकी पता ऐ कि ओह् जेह्ड़ा ओह् ऐ ना हिमाचली हिमाचली बिच्च बी इयां उप्पर टोपी लाई दी होंदी ऐ कन्नै पजामा कुर्ता पाए दा होंदा ओह्दे कन्नै जैकेट पाई दी होंदी बाह्रें ते एह् जेह्ड़ियां ड्रेसां न इयै मिकी पता ऐ बार डांस दे बारे बिच्च लेकिन मिकी डांस बड़ा ज़्यादा पसंद ऐ ते एह्दा बिच्च मेरा गोल ऐ जेह्ड़ा की बड्डी अचीवमेंट करनी ऐ में डांस दे थरु बड्डे लेवल उप्पर पुज्जना चाह्नी में ते मतलब इक बड्डे स्टेज उप्पर डांस करना चाह्नीं जेह्दे बिच्च मिकी बड़ी सारी रेस्पेक्ट बी थोए लोकें कोला होर में अपना जेह्ड़ा डांस क्लब ऐ ओह् खोह्ली सकां ते बच्चे बड़े सारे बच्चें गी होंदा ना कि डांस सिक्खने ते उत्थे जगह् नी थोंह्दी फीस नी होंदी ते में फ्री बच्चें गी सखाना चाह्नी ऐ डांस अपना क्लब खोह्लियै डांस क्लब खोह्लियै ते होर मे आपू बी इक इंटरनैशनल लेवल उप्पर परफार्म करना चाह्नी डांस दे थरु होर बड्डी अचीवमेंट अपने लाइफ बिच पाना चाह्नी आं इयै मेरा ऐम ऐ गोल ते डांस दे थरु मे पाना चाह्नी आं अपना ऐम पूरा करना चाह्नी आं